मूंखे पहिरियों जेकी रेफिजेटर हुई हुन में मूंखे कैपेसिटी काफ़ी घटि हुई छाकाणि त हुन में जेके डोर वग़ैरह जेका हुआ हुन में कुझु बि॒ सामानु रखण जे लाइ हुननि एस्सेसरिस लगाया ई न हुयउं ऐं हुन जी जेकी कमप्रेशर जी कूलिंग हुई हुन जी कैपेसिटी काफ़ी घटि हुई जेकी कम्पनी वारनि त पहिरियों ॿुधाई हुई त काफ़ी सुठी आहे इन करे हुन सां असां काफ़ी नाराज़गी था ज़ाहिरु कयूं हिन जे करे महिरबानी करे कम्पनी वारनि खे चयो थो वञे की जीअं उहो ॿुधाइनि था तीअं ई कैपेसिटी प्रोवाइड कनि था ग्राहकनि जे लाइ सुठो थिए